नमस्ते मैम नमस्ते मेरी दो बिस्सा ज़मीन है मैम फंस गई है उसको सुलझाना है कितना पैसा लेंगे आप उससे कम नहीं देंगे फ़िर मैं बहुत गरीब हूँ मैम मेरे दो बच्चे हैं कैसे काम चलेगा झगड़ा लड़ाई

झगड़ा लड़ाई दर्द आदमी है मेरा पति गाय भैंस रखते हैं दो पैसा आता है उसी से काम चलाते हैं बहुत कुछ कम करिए थोड़ा सा एक बगल में था वह ओ कम ही पैसा में उसका वकील काम कर दिया है मैम थोड़ा मेरा कोशिश यहीं मेरे बगल में है दो बिस्सा

गाज़ीपुर में है मैम दो बिस्सा

बीस हज़ार में आप माँग रही हैं पाँच हज़ार देंगे कुछ बढ़ा लीजिए या थोड़ा कम बेसी कर लीजिए नहीं मैम महँगाई है ना थोड़ा सा तो नहीं मैम अठारह नहीं आठ हज़ार रुपया हम देंगे कोशिश करिए मैम आठ हज़ार

नहीं मैम गरीब हैं ना थोड़ा गरीब पर दया कर लीजिएगा यह थोड़ी नहीं है कि गरीब आदमी का लेंगी आप पंद्रह हज़ार रुपया थोड़ा तो कम करिए कहीं कम कर लेना चाहिए कहीं बेसी कर लेना चाहिए हमसे थोड़ा कम में ले लीजिए आठ हज़ार रुपया आप ले लीजिए हम आठ हज़ार देंगे दस हज़ार देंगे पर मेरा केस एकदम सुलझा देना चाहिए हो जाना चाहिए दो हज़ार बढ़े हैं ना दस हज़ार कर दिए हैं दस हज़ार में आप कर दीजिएगा अच्छे से कोशिश चलिए ठीक है पंद्रह हज़ार देंगे कोशिश पर करिए कि एक अच्छे से सुलझा जाए चलिए ठीक है अच्छा नमस्ते फ़िर मिलते हैं मैम